हमारे बच्चों के स्कूल में एडमिसन कराने में बहुत ही ज़्यादा फीस लगती है क्योंकि हमारे यहाँ एक सेंट जोसफ नामक स्कूल है जिस में बहुत ही ज़्यादा फीस लगती है सब से पहले एडमिसन का वहाँ पर दस हज़ार रूपये फीस लगती है वन क्लास का और वहाँ पर महीने के फीस है पैंतालीस सौ रूपये जिस से हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है